جب کبھی میں اپنے قصبے یا شہر میں جاتا ہوں کیا کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں کچھ اینٹ کے بھٹے پر کام کرتے ہیں مجھے دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے میں لوگوں سے ملتا ہوں کہ بچہ مزدوری کا جو رواج چلا ہوا ہے اسے کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور بچوں کو خصوصی طور پر تعلیم کے لیے توجہ دلائی جائے تاکہ بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا ہو